مکس ویج آلو گوبھی آلو مٹر مٹر پنیر کرھائی پنیر پالک پنیر شاہی پنیر کرھائی سبزی بھروا شملہ مرچ بیسن کی سبزی گٹے کی سبزی بھنڈی مسالہ بینگن بھرتا چھولے مسالہ راجما مسالہ چنا دال تڑکا دال مکھنی دال تڑکا لوکی چنا دال ٹماٹر پنیر پنیر بھجی سویا چاپ مسالہ کرھی پکوڑی